महाराष्ट्रा में स्वास्थ सेवा बुनियादी सुठी बि आहे ऐं कंहिं तर्फ़ां सुठी न बि आहे जीअं त प्राइवेट अस्पताल हिते जामु आहिनि ऐं प्राइवेट अस्पताल में सभु बीमारियुनि जा इलाज सभु बीमारियुनि जा इलाज थींदा आहिनि पर प्राइवेट अस्पताल जो छाहे उते हुननि जा अलॻि अलॻि चार्जीस हूंदा आहिनि जामु व वॾा वॾा चार्जीस हूंदा आहिनि जो करे हिकिड़ो मिडल क्लास न अफॉड करे सघंदो आहे ऐं ॿियो तरफ़ु उहो उहो मरीज़ु सरकारी अस्पताल में वेंदो त हूते उनखे जामु लंबी लंबी लाइन मिलंदी आहे ब भले हुते हुनजा चार्जीस घटि आहिनि पर सरकारी अस्पताल में हाईटेक सुविधा न आहे जीअं करे प्राइवेट हॉस्पिटल में न आहे त हिन करे गॉवरमेंट खे सरकारी हॉस्पिटल ते बि ध्यानु ॾियणु घुरिजे जीअं त हुते बि साफ़ु सफ़ाई हुअणु घुरिजे सुठी नर्स हुअणु घुरिजे प्रोपर सभु मशीनियूं हुअणु घुरिजे जीअं प्राइवेट हॉस्पिटल में आहिनि हाईटेक मशीन्स एंड टेकनॉलोजीस ऐं उहो सभु टेकनॉलोजीस सरकारी हॉस्पिटल में बि हुअणु घुरिजे अगरि सरकार हिन ॻाल्हि ते ध्यानु ॾींदी त सरकारी अस्पताल बि अॻियां वेंदा ऐं जो माण्हू सर प्राइवेट हॉस्पिटल न अफॉड करे सघंदा त उहे सरकारी हॉस्पिटल में बि वेंदा छा करे हुते बि ओहड़ी फैसिलिटी मिले थी जो फैसिलिटी प्राइवेट हॉस्पिटल में बि मिले थी हिन करे महाराष्ट्रा सरकारि खे सरकारी हॉस्पिटल ते ध्यानु ॾियणु घुरिजे